جب بات دیہی علاقوں کی ہوتی ہے تو یہاں پر اب بھی حکومت کی نظم و نسق کی بہت ساری کمی ہے اس کا ذمہ دار ہم صرف حکومت کو ہی مانتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر سڑکیں باکل بھی نہیں ہیں بنی ہوئی کچی سڑکیں ہیں روڈ نہیں ہے ہمیں آنے جانے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اور کوئی آس پاس اسپتال بھی نہیں ہے اور جیسے کسی کہ حال ہی میں طبیعت خراب ہو جائے اس کو اچانک سے جلدی میں ہاسپیٹل کی ضرورت پڑے اور ایسا کچھ بھی ہاسپیٹل آس پاس میں نہیں ہے ہمیں صرف شہر کی طرف ہی جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری کمیاں ہیں بہت ہی دیہی علاقوں میں جس کا ذمہ دار صرف حکومت ہی ہوتی ہے اور حکومت کو ان سب دیہی علاقوں کی ساری کمیاں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو پوری کرنی چاہیے